हमरा समाज मे कमर दर्दक लेल सबसे पहिने एकटा एहन मानल गेलेया समाजमे जे किछु लोक के एहन हाथ मे ओऽ कला होइ छै जे कला सऽ जे छै से किछु सरसों के तेल लए कऽ अगर ओऽ मालिश कऽ दै छै तऽ लगभग हम जानै छियै कि पचास परसेंट लोक के जे छै ठीके ही भऽ जाइ छै इएह हमर सबके जे छै से घरेलु नुस्खा छियै एहिके अलावा हमरा सभके जे छै से किछु हल्दी चूना आबै छै किछु जड़ी बूटि भी पेड़ पौधा मे छै जे कहे छथिन बुजुर्ग सब जे फल्लाँ चीज आनि के लगा ओहोसभ सऽ सुधार होइ छै